دین سے انسان ایسے جڑتے ہیں جو الگ الگ جلسے ہوتے ہیں ہر جگہ جلسے منعقد ہوتے ہیں اس میں دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو انسان اس سے مطلب بہت کچھ سمجھتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے اور بہت سے مدرسے ہوتے ہیں جس سے مدر اور اجتماع ہوتا ہے تو بہت ساری عورت کو نہیں معلوم رہتا ہے اس اجتماع میں بیٹھنے سے مطلب بہت چیز معلوم ہوتا ہے ہو جاتی ہے اس کے بعد پروگرام جلسے سب میں بیٹھنے سے بہت سارے سوال آتے ہیں جس مطلب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور اس سے معنی سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہوا تو پھر اچھے سے سمجھ میں آتا ہے تو وہ دین حاصل دین دین اپنا لیتے ہیں مطلب اور مطلب مدرسے میں بہت ساری بچیاں پڑھنے سے بہت فائدہ حاصل کرتی ہے دین سمجھتی ہے اس کے بعد فائدہ حاصل کرتی ہے اس کے بعد الگ الگ جگہ مدرسہ کھولتی ہے پھر اجتماع کراتی ہے پھر مجلس لگتا ہے پھر اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے ہر چیز ہوتا ہے اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ہر مطلب اس میں بہت ساری باتیں آتی ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو سمجھنے سے پڑھنے سے جڑ جاتی ہے اور بہت سارے ایسی ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے انسان مطلب کہ سمجھتے ہے کہ دین بہت اچھی چیز ہے ہر انسان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اس کام میں لگے رہنا چاہیے اس سے انسان کو اس کام میں شوق رکھنا چاہیے ہر انسان کو ہر مجلس میں بیٹھنے میں آگے بڑھنا چاہیے ہر دن دین اسلام کی بعد جہاں چلے وہاں ایک دم اچھے سے مطلب جانے کی کوشش کرنی چاہیے دلوں دل سے شوق سے ایک دم محبت سے تاکہ ہم اس میں جائے اور دین سیکھے اور مطلب جب سیکھ جائے تو دوسرے جس کو نہیں آتا اسے بتائے تاکہ وہ بھی جانکار بنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے تاکہ وہ اچھی انسان بن سکے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اچھی مجلس اچھے اجتعماع مدارس اس میں جانے کی اور جب مدرسہ میں انسان اپنے بچے کو ڈالتا ہے تاکہ وہ اچھی بنے اور اچھے دین حاصل کرے تو انسان حاصل کر لیتے ہیں